किताबें पढ़ने का शौक मुझे बचपन से रहा है और भारत में किताबें पढ़ने का भी एक दौर है यहाँ पर कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विद्या से विनय आता है और विद्या पाने का माध्यम यहाँ पर पहला था गुरू दूसरा किताब पुस्तक जिसको कहते हैं किताब तो मान लीजिए एक फ़ारसी शब्द है यहाँ पर अगर हिन्दी में देखा जाए तो इसको संस्कृत में कहा जाए तो पुस्तक कहते हैं और यहाँ पर किताबें भारतीय भारत में किताबें पढ़ने का बहुत पुराना प्रचलन है हालांकि ये घर घर है और घर घर किताबें रखी जाती हैं कुछ लोग कहानी की किताबें रखते हैं कुछ लोग उपन्यास रखते हैं कुछ लोग धर्म पुस्तकें रखते हैं यहाँ किताबों का देश ही भारत है हालांकि जहाँ तक मेरी बात है मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी हैं कुछ दर्शन की किताबें पढ़ी हैं अब जैसे कहा जाए कि मैं रामायण जो है या तुलसीदास जी की अवधी में लिखी हुई जो रामचरित मानस है मैंने इसको भी पढ़ा है औ इस किताबों इस किताब में जैसे कि आप बार बार पढ़ें और बार बार वो नई लगती है मतलब आप जैसे कि हर बार एक नए विश्लेषण के रूप में आती हैं कुछ किताबें होती हैं जोकि ज़िंदा होती हैं ज़िंदा मसलन कहने का अर्थ है कि आप जब भी पढ़ेंगे उनको तो एह एक नए विश्लेषण के साथ आएँगी उनके एक नए अर्थ निकलेंगे आप स्वयं एक निर्देशन बिना किसी निर्देशन के एक नए अर्थ को पाऍंगे किताबें एक ज़िंदा मित्र होती हैं कहा जाता है कि यह पीढ़ियों को सहेजने वाली होती हैं किताबें अब जैसे कि मान लीजिए आप देखिए मने अगर मेरी बात कीजिए तो मैंने रामचरित मानस को पढ़ा है और इसमें यह अपने आप में एक एपिक की तरह है यह एक महाकाव्य पर आधारित है जिसको कि रामायण कहते हैं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी जिनको कि आदि कवि भी कहा जाता है रामायण उसमें अच्छी बात ये है कि रामचरित मानस में भी अच्छी बात ये है कि यह भारतीय जन मानस की किताब है यह भारत के भगवान या भारत की आस्था पे लिखी हुई ये किताब है इस किताब की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और वो इस किताब की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की यह किताब पूरी तरह से एक कविता की तरह है इस किताब के हिसाब से इसमें मुख्य पात्र भगवान श्री राम माता सीता हनुमान जी लंकापति रावण ये लोग हैं यह किताब एक भक्ति भाव में लिखी गई है किताबों का निर्माण एक भाव से होता है आप किस भाव में आकर के क्या लिख रहे हैं कुछ किताबें गणीतीय होती हैं कुछ किताबें वैज्ञानिक शोधों पर होती हैं कुछ किताबें भावनाओं पे होती हैं भावनाओं पे लिखी हुई किताबों का आप कह सकते हैं कि किताबों से जो लिखने वाले के मन को प्रदर्शित करती हैं गोस्वामी तुलसी दास जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति में रामचरित मानस का निर्माण किया रचना की और रामचरित मानस एक पूज्यनीय किताब है और हर घर में लगभग हर घरों में पाई जाती है और समय समय पर इस किताब का पठन पाठन पूजन भी होता है रामचरित मानस भगवान राम के जीवन पर आधारित है भगवान राम के संघर्षों पे आधारित है भगवान राम के दयालुता करुणा शिक्षा न्याय पर आधारित है इस किताब में भगवान श्री राम ने इस किताब के अनुसार भगवान श्री राम पूरी मर्यादा में रहते हुए सारी संसारी कठिनाइयों को पार करते हुए और सत्य का पालन किया यह किताब सभी के लिए एक मार्गदर्शन है और ये आजीवन मार्गदर्शन रहेगी क्योंकि किताबें कालखंड में तो लिखी जाती हैं मगर यह कुछ किताबें कालजयी कालातीत होती हैं इनका निर्माण काल खंडों में होता है मगर यह हर काल के लिए होती हैं उसी में से एक किताब ये रामचरित मानस भी है हालांकि भारतीय परंपरा में कुछ किताबों को अपरुषीय भी कहा जाता है जिसमें कि वेदों को कहा जाता है कि नहीं अपौरुषीय हैं यह काल खंड में नहीं यह कलातीत हैं यह काल से परे हैं यह हर काल में रहेंगी और भारत किताबों का देश है किताबों का बहुत ही प्रचलन है यहाँ पर